तकनीक आओर सिलाइसँ काज करनाइ काम बेसी चुनौतीपूर्ण भऽ जाइ छै ऊनसँ बुनल स्वेटर ई बनबयमे टाइम धीरे धीरे जकर जेकि आँखि आँखिके असर पड़य छै अगर छोट बच्चा उच्चा है तऽ परेशान करय छै अइके लेल चाहय छी कि गाम घरमे जेनाकि रेडीमेड स्वेटर टोपी सभ जे बनय छै से जे ओकर मशीन बैठ जेतय तऽ सबसँ जे लोकके कठिन बुझाइ छै ओ आसान भऽ जेतय करयमे इएह आओर आसान भऽ जेतय आओर जे अच्छा लगतइ आओर मनपसन्दके जेकरा जे पसन्द होतय ओ चीज लोक अपन खरीदके कीनके बनाके पहिन सकैत छलै